हम जो है वो सिलाई मशीन कागज़ के टुकड़ों को कागज़ को एकत्रित करके और उसको काट कर अपना जो होता है कपड़ा पहनने वाला बचा बच्चा का जो होता है वो भी सिलते हैं और हम अपना काम स्वयं करते हैं सिलाई जो है स्वेटर भी बुनते हैं और कपड़ा भी सिलते हैं और अपना भी सिलते हैं और बच्चा का जो है सिलते हैं और सबका सिलाई पारिवारिक जो है वो सब कुछ सिलकर हम अपना हाथ से देते हैं और स्वेटर भी बन बनाते हैं और अपना जो है अपना कपड़ा स्वयं सिलते हैं और बच्चे को भी सिलकर ड्रेस जो है ब बनाते हैं वो ड्रेस भी सिलते हैं और पहनाते हैं बच्चे को भी और अपना जो है ब्लाउज साया और पेटीकोट और जो भी हो ये सब अपने हाथ से हम सिलते हैं और अपना काम स्वयं करते हैं और बच्चे को भी पहनाते हैं और सब कुछ अपना हाथ से करते हैं हमको स्वेटर बा स्वेटर भी बुनने के लिए आता है और सिलाई करने के लिए भी आता है और हम अपना काम अपना स्वयं करते हैं और अपने बच्चे को भी देखभाल हम स्वयं करते हैं इस